ہیلو سر پولیس سے بات كر رہے ہیں ہیلو سر پولیس سے بات كر رہے ہیں جی پچھلے ابھی كچھ دِن پہلے ہی میرا موبائل چوری ہو گیا تھا اُس كا كچھ پتہ چلا سر میرا آئی ایم ای آئی نمبر بلاک كروا دیجیے پھر جی سر

سر تو میرا آئی ایم ای آئی نمبر بلاك كروا دیجیے گا

جی كاكوری كہاں پہ جی جی جی اچھا جی سر جی سر سر تو كب ہم آئیں

جی جی جی

سر دو بجے كے بعد دو بجے جی سر دو بجے تو مجھ سر دو بجے تو مجھے ٹائم نہیں ملے گا كل دو بجے سے پہلے آپ نہیں مل پائیں گے جی جی ٹھیک ہے دس بجے كل آئیں گے ٹھیک ہے سر